ड्रॉइंग त मां बचपन खां ई शुरू करे छॾी हुई ठाहिणु मां सेकेंड थर्ड में हुअमि तॾहिं बि मां ड्रॉइंग ठहींदी हुअमि ख़ूबु सीनरियूं वीनरियूं ठाहींदी हुअमि पेड़ पौधा इलाही सुठा ठाहे वठंदी हुअमि औरि मूंखे हीअं शुरू खां वठी ई ड्रॉइंग में रुचि हुई अहिड़ी कोई उहो कोन्हे कंहिंजे चवण सां न ठाहींदी हुअमि मां ईअं वेठे वेठे जंहिं महिल पढ़ाई में बोर थियणु लॻंदी हुअमि त पोइ मां ड्रॉइंग ठाहिणु लॻंदी हुअमि पोइ मुंहिंजो पंहिंजे पाणे ई मन लॻणु लॻंदो हुओ औरि मनपसंदि कलाकार त ड्रॉइंग जा इलाही आहिनि पर मां पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदी आहियां मूंखे जीअं सुठी लॻंदी आहिनि ड्रॉइंग मां पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदी आहियां औरि मुंहिंजी धीउ जी बि ड्रॉइंग ठाही हुई औरि ईअं बि मां सीनरियूं और इहे उहो इलाही सुठी ठाहे वठंदी आहियां ड्रॉइंग मूंखे हूअं बि शुरू खां वठी वणंदी आहे बचपन खां वठी वणंदी आहे इलाही टाइम पेहले खां ई मां शुरू करे छॾी हुई ऐं अॼ ताईं बि ड्रॉइंग मां ठाहींदी ई रहंदी आहियां ड्रॉइंग में मां इलाही सुठो ठाहे वठंदी आहियां ऐं इलाही सुठो मूंखे ईंदो आहे अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे